हेलो मुझे जमीन वमीन चाहिए क्या रेट होगा वहाँ

एक बिस्वा चाहिए था हाँ थोड़ा रेट सही लगाना तो फिर आप कहाँ मिलेंगी जमीन कहाँ मिलेगी

अच्छा प्रयागराज में हमें चाहिए था वहाँ मिल जाएगी ठीक है पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा या कुछ कम हेलो पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा मैम या कुछ कम अच्छा ठीक है ठीक है कोशिश करना कम से कम में करवा देना अरे एक बिस्वा हमें ही चाहिए था है कुछ काम हाँ हाँ कुछ व्यवसाय तो अपना करेंगे ही ठीक है ठीक है फिर डीलर से बात करके बताना ठीक से कितने में हो जाएगा कम करवा देना बस बस ठीक है मैम पूरे पैसे दे नहीं दे पाएँगे लोन वोन होगा और अगर नहीं कर पाए तो चलिए ठीक है फिर इसके बारे में सोचते हैं सोचकर बताते हैं ठीक ठीक है ठीक है नमस्ते